जों गार्देनिंनि समाव जों गायजेननायाव जों खदालफोर सिोखाफोर बाहायो आर बेनिफ्राय जोङो फार्स्ट गायजेनबाथाय जों खदालखौ जोङो एसे जायगा साफा स्रां स्रिं खालामनो थाखाय जों बाहायनाय जायो आरो खन्थाखौ जोङो बे फुल गायगोन जायगाखौ जोङो हाख'र खालामनो बा जावनो जों बे खन्थाखौ बाहायनाय जायो बेनिफ्राय जों बिबारखौ गायबाय गायनानै जों जेब्ला बिबारा एसे एसे गोजौफोर जानानै साफा बिलाइ सिलाइ रोदोमबोनानै सोमखोर गोथां जाबोयो अब्ला जोङो बेखौ लाव'ननाय जे बिलाइ बाइहेरा बे बिलाइखौ जोङो खेमसिजों जों हासाबनानै होनानै समान खालामना दोननाय जायो आरो दा थिक बेफोरबादि

जि गार्देन खालामनाय समाव बा गार्देन खालामनाय जायगायाव बे साइटआव गाज्रि हाग्राफोर जेरै दुब्रि हाग्राफोर बेफोर बाइहेरा हाग्राफोरखौ रज'योब्ला जों बेखौ हास्रोदनो थाखाय जों पावार मेचिन बाहायनाय जायो जेराव जोङो बे पावार मेचिनजों मोनसे लेभेलआवनो बा मोनसे सिरियावनो जों समानै एखे समानै जों हास'लांनो हायो थिक बिनि थाखाय जोङो पावार मेचिन बाहायनाय जाहैयो आरो दा जोङो गार्देन मोनसे खालामनो लागाब्ला बा जों दैनि पाइप बा मटर जों बेनिबो गोनांथि जायो जों जाय समाव बिबारआ एसे एसे रानज्रिंनो हमगोन बा मेसें बोथोर फैगोन बा गोजां बोथोर फैगोन बा रानस्राव जायो बे समाव दा बे समखौ जोङो बारहोनो बा दै होनानै जोङो मोजाङै मोजां जों बे समखौ साफा लाखिनानै जोंनि गार्देनखौ मोजाङै लाखिनाय जायो आरो